हमर सबके यहाँ जे है महिला सबके रोज तऽ सबसँ पहिले तऽ परिवारेके सेवा सबसँ पहिले करै पड़ै छै सुति उठिके सबसँ पहिले बाल बच्चाके तैयार करैके खाना पीना नास्ता पानी बनाबैके खिलाबैके ओकरा लयके जायके आओर ओकरा बाद जे है ओकर सबके दिनचर्या दिन भरिके रहै छै आओर सरकारके तरफसँ भी बहुत सारामे योजनाके तहत जे महिला सबके जे है नौकरी धन्धा देल गेलै हँ

तऽ ओयमे सब जे है अपना हिसाबसँ सब महिला सब अपन अपन समयके बँटवारा करिके अपना कामके बँटवारा करिके हिसाबसँ अपना चलै छै सरकारों जे है भारतके सरकार भी जो है नया नयामे जे हैं आओर महिलाके तैंतीस आरक्षण दे देलकै हँ पास करिके महिला बिल पास करले है अयसे महिला सबके बल मिलतै आम समाजमे मतलब चलैके मर्दोंके साथ चलैके बहुत अच्छा ओकर सबके मतलब हाथ रहतै हँ पूरा मतलब सरकार चलाबैसँ लेके घर परिवार चलाबैके राज्य चलाबैके देश चलाबैके हर जगह ओकरा मौका मिलतै आओर बाहर भारतमे जितना महिला सुरक्षित छै उतना जो है हमरा नहि लगै छै दोसर देशमे या दोसर राज्यमे मतलब विदेशमे होइ छै हालाँकि हम ई कहि सकै छी की महिला जे है भारतमे एकदम सुरक्षित है आओर ओकरा लागी सरकार भी बहुत योजना लै ले है नया नयामे जे है महिला बिल विधेयक जे है सरकारके तरफसँ पास भेलै हँ